समस्तीपुर जाइ छथि गाछी बिरछी रहै है आम आरके रहै है गाछ बृक्ष तऽ धियापुताके अपन तोड़िके धियोपुतो खेलक सभके देलक ओहिके बाद भेलै कचड़ा उचड़ा सभ साफ सुथरा रोडके बात होबे लए तब खाना बनेलहुॅं धियापुताके खिएलहुॅं इसकुल भेजलहुॅं रोटी परोठा भुजिया सब्जी आलू कोबीके सब्जी भेज धियापुता खेतीमे से मटरके कोबीके खेती करतै करै छियै ओहिमे करिके बाल बच्चा पर जिन्दगी कटै छै एहि इसकुल बच्चा सभके धियापुताके भेजै छियै एकै बेर तऽ समय रोड पर कचड़ा उचड़ा मारतेक रोड साइडमे गिरल रहै छै घर पर डिब्बा बला एतै तऽ फेकतै सभ खेतमे कमाइ लऽ जादातर सब्जी आर खेतीमे आलू तालूके खुनैलक जे चीजके सभ होइ छै से रोडके काते काते कचड़ा उचड़ा रहै है सभ साफ सुथरा करऽके चाही चिकन से सुबेरे उठिके बर्तन बासन मैजके खाना पीना बनाके बच्चा सभके इसकुल भेज दै छियै ठीक आ रौ परसूमे भगलै कचड़ा उचड़ा जे डिब्बा उब्बा साफ करल रोड कातके चीज खाना बनेलहुॅं धियापुता खिएलहुॅं फिर काम करने जाता है अपना खे बनियारी करते जाते है खेतमे

नहाना सोना कपड़ा लत्ता धोना धियापुता खियाना फिर घर साफ सुथरा रोडमे करना आ आम फड़तै बाल बच्चा सभके खियाना हइ समस्तीपुर जिला ठीक है